हैल्लो हैल्लो बस ठीक तू सनां आर्यन तू अपना सनाऽ आहो अड़ेआ खुल्ली गेआ इक्क स्टार जिम खुल्ली ऐ इक्क नमीं फीस ज्हार रपेआ आक्खा दे न म्हीने दी लोआनी ऐ तू आं में खरीदी गै लेगी डाईट लेई गै लैगी तू हड्डी ऐ सुक्की दी तेरी पतली ऐ ना हड्डी ते तू बी लोआई लै किन्ने गै न तेरे एब्स दिक्खे न किन्ने गै न

चल कर आं कोच कोई इद्धर दा गै ना आक्खा दे तू कोच गी केह् करना ऐ तू कोच गी केह् करना ऐ तू ते अपनी जिम कन्नै मतलब रक्खना ऐ ना

आहो करी लैने आं अड़ेआ दौनें गै करी लैने आं आहो तू फिर मेरे लेई बी पुच्छी लैआं ना उसी ते डाईट दा केह् करना ऐ आहो तां ते आक्खा दे मेरे लेई बी पुच्छेआं कल्ल ते सबैह्रे परसों कोला चली जाया करगे

ठीक ठीक ऐ आहो पुच्छेआं ना तू फिर ते डाईट दा बी करना होना प्रोटीन बगैरा दा बी करना होना आक्खदे ओह्दे कन्नै गै दुकान दुकान बी खोल्ली उ'नें प्रोटीन बगैरा रक्खेआ उ'नें आहो

आहो आहो करी लैगे दमैं जिम ज्वाईन

आहो तू बी सुक्की गेआ पतला होई गेआ इन्ना दौनें गी जरूरत ऐ डाईट दी ते करी लैने आं हून दोनें कुसै केह् आक्खना इन्ना पतला मुढ़ा ऐ आहो अड़ेआ करनी ते पौनी गै अ आहो आहो कोई निं कोई निं आहो आया आया ठीक ऐ ठीक चल ठीक ऐ ठीक ऐ बॉय